गेलेमु गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो गोबां मुलाम्फा होयो गुबैयै गेलेनायजों जों गावनि देहाखौ राफोद आरो गोख्रों खालामनो हायो गेलेनायजों जों गोदान गोदान मोनसे रोंगौथि मोन्नो हायो आरो बै गामियारि गेलेनायफोरजों जों गामिनि खौसेथिनि अनज्लायनायनि नेरसोनथिखौबो मोन्नो हायो गेलेनायजों जों एक्सारसाइस जों लोगोसे गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो जेरै खामानि मावनाय दांनायफोरनिबो गोबां गोहो बोलो मोन्नो हायो आरो गोदान रोंगौथि मोन्नो हायो गेलेनाय खौ जों ज' ज' गेलेयोब्ला खौसेथि नुयो आरो बयबो रंजायो गेलेनायजों मोनसे रंजानाय सोमजिखाङो आरो गोबां गोरोबलायनाय मोन्नो हायो